پُرانے زمانے میں موبائل اور انٹرنیٹ کی اتنی زیادہ فراوانی نہیں تھی جس کی وجہ سے اُردو صرف کتابوں اور پیپروں میں پڑھنے کو ملتی تھی اور درس گاہوں میں پڑھنے کو ملتی تھی اُس کے علاوہ عام انسان اُردو پڑھنے سے بہت زیادہ قاصر تھا اِس کی سب سے بڑا وجہ یہ تھی کہ اِس طرح انٹرنیٹ کی سہولیت پُرانے زمانے میں موجود نہیں تھی نئے دور میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنج نیٹ ہے موبائل ہے ہر ایک شخص کے پاس موبائل اور انٹرنیٹ موجود ہے اِس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ موبائل کے زمانہ ترقی کر رہا ہے ٹیکنالوجی نیو نیو ٹیکنالوجی لانچ ہو رہی ہے اور اُس میں نیٹ کا سب سے بڑا اہم رول ہے کیوں کہ موبائل میں اب تو انگلش کی پیڈ آنے لگا ہے انگلش کی پیڈ کے ساتھ ساتھ اُردو کی پیڈ بھی آنے لگا ہے اور لوگ ایک دوسرے کو اُردو میں میسیج کرتے ہیں جس سے نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کو میسیج پڑھنے کی کوشش کرتے انسان میسیج پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور میسیج دوسروں کی پڑھتا ہے اِس طرح اُردو کو تھوڑا فروغ ملتا ہے اور انسٹاگرام پہ تو آج کل ٹرینڈ چلا ہُوا ہے جس سے لوگ اُردو میں اپنی پروفائل لگا رہی اِس کو لوگ فیشن کے طور پر یوز کر رہے ہیں اِس طرح اُردو کو بھی تھوڑا بہت ٹرینڈ انسٹا گرام کے ذریعے اور بھی دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے انٹرنیٹ کا عروج ہو رہا ہے آج کل لوگ عام طور پہ بات کرنے میں انٹرنیٹ انٹرنیٹ پہ یا کال پہ بات کرنے سے بات کرنے میں اُردو کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں کیوں کہ وہ اور بہت سارے لوگ پاکستانی سیریل دیکھتے ہیں اُس میں صرف اِس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ انٹر اِس سے اُردو اچھی اُردو سیکھ سکیں اور اُس کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں